हाँ हैलो हाँ मैं अभिषेक प्लंबर बोल रहा हूँ अच्छा हाँ हाँ मतलब आपका अपला कितना क्या काम है मुझे बता दीजिए क्योंकि अभी हमारा काम दूसरी जगह चल रहा है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो नल फिटिंग का काम मतलब जैसे आप बता रहे हैं नया घर है ऐसे ही हमारा दूसरी जगह नए घर का काम चल रहा है थोड़ा नल फिटिंग वग़ैरह का तो वह काम है तो अभी एक दो दिन लग जाएगा उसमें तो आप बता दीजिए हाँ वह वह बजट अपन कर लेंगे एक बार आप मैं आपका एड्रैस मुझे बता देना एड्रैस पर आकर काम आपका मतलब देख लेंगे काम कितना क्या है उस हिसाब से बजट बताएंगे ऐसे बता सकते हैं ठीक है आपका एड्रैस बता देना मुझे या फिर व्हाट्सप कर देना यही नंबर है मेरा हाँ ठीक है